हलो भैया मैंने कुछ मेरा नाम राधिका है वाल मैंने कुछ टाइम पहले आपको कैब बुक की थी तो अभी यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर उस रास्ते पर पहुंचने के लिए वहाँ पर सड़क का काम चल रहा है कुछ तो वहाँ से आपको आने में बहुत दिक्कत होगी तो आप एक काम करिये कि दूसरे रास्ते से आ जाइए नहीं तो आप दूसरे रास्ते से आ जाइए जिससे आपको भी आसानी होगी और थोड़ा जल्दी आ जाइए क्योकि मुझे भी लेट हो रहा मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ मैं सोच रही थी आपको कॉल करने का बाकी मैं कर नहीं पाई थी इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ जहाँ पर जिस रास्ते से आप आ रहे है वहाँ पर सड़क का कुछ काम चल रहा है तो आप दूसरे रास्ते से आ जाइए जी ठीक है ठीक है हाँ आप आ कर जब इधर आ जाएँगे तब आप मुझे आ कर एक बार कॉल कर दीजिए मैं वहीं खड़ी दिख जाऊँगी ठीक है जब आप आ जाएँगे तब आप कॉल कर दीजिए ठीक है ठीक है